यैस पैह्ली कंट्री ते साढ़ी जेह्ड़ी जित्थे अस रौह्ने होन्ने इंडिया दूजी कंट्री ऑस्ट्रेलिया तीजी कंट्री स्काटलैंड चौथी कंट्री कनाडा पंजमी कंट्री आयरलैंड